हम एक ऑनलाइन करके एक ठो फेस क्रीम फेस क्रीम मंगाए थे जो कि यूज करने के लिए अपने लिए और मंगाए थे हम फेस क्रीम और उसको हम ऑडर किए आया हमारे यहाँ हम उसको लिए ले कर यूज करने लगे तो मतलब बहुत ही घटिया था वो उसका न कोई इफेक्ट दिखा चेहरे पर और बल्कि उससे नुकसान ही नुकसान ही हमको लग रहा था उस केमिकल टाइप लगता था उसका मतलब कोई भी अच्छा प्रभाव नहीं था बस दुष्प्रभाव डाल रहा था चेहरे पर इसलिए फिर हम कुछ दिन तक यूज किए लेकिन फिर कोई अच्छा प्रभाव नहीं लगा उसका न वो हमको उससे कोई इफेक्ट कोई फायदा ही नहीं दिखा हमको हम आए तो जरूर थे फायदे के लिए लेकिन कोई फायदा नहीं दिखा उससे न कोई फायदा हुआ तो फिर हम उसको लगाना छोड़ दिए क्योंकि जब किसी चीज़ हम पैसा लगा के मंगाए ऑनलाइन उसके बाद फायदा ही न हो तो हम फिर छोड़ दिए उसको लगाना हम बोले नहीं हम नहीं लगाएंगे इसलिए हम आप लोगों को हम कहना चाहते हैं कि मतलब कोई भी पैसा आप लोग न समान मंगाइए ऑनलाइन करके मत मंगाइए आप लोग जा के दुकान से देख कर समझ कर परख कर खरीदिए जो आपको लगाना हो क्योंकि ऐसा हम जो लगाए थे मंगाए थे वो बहुत घटिया था ऐसा समान कभी न मंगाइए न हम आप लोग से कहेंगे आप लोग जा कर दुकान से खरीदिए देख कर अच्छा